गूगल मैप एगो अच्छा एप छिकै जाहिसेकि मतलब कहीँ भी जाइ छिए तऽ ओकरा खोलिके आओर देखि लै छिए कि कहाँपर छिकै तऽ हम अपना ओ रस्तासे जेना जेना बतबै छै ओना ओना चलि जाइ छिए कहीँ भी जाइ छिए जे मार्केटे आओर जाइ छिए या बैँकेमे नहि देखल रहै छै ने तऽ चलि जाइ छिए ओहिमे मैप खोलि लै छिए मैपसे मतलब पता चलि जाइ छै कि से कहाँ मिलतै ई एप कोइ लोकेशन मतलब हमरा नहि पता छै ओ आओर दोसर आदमी वहाँपर खड़ा छै ओ मतलब हमे जाइ छिए कहै छिए मैप या गूगल मैप खोलि लै छिए आओर देखि लै छिए कहाँ पड़ै छै ओहि मतलब ओहि हिसाबसे हमे रस्ता चलि जाइ छिए आओर कहीँ अगर मतलब गाड़ी रहि जाइ छै गाड़ी जुगुन जाइ छिए तऽ ट्रेनमे कै घण्टा लेट छै जाम छै या मतलब बुकिन्ग छै एहिसब मतलब गूगल मैप बहुत अच्छा छै हम तऽ कहीँ भी लोक जाइ छै ने कहीँ भी तऽ पहिलुका के ने कोइ मतलब दिक्कत नहि होइ छै ओ मैप खोलै छिकै ओ अपना रस्ता चलि जाइ छै तऽ मतलब इसीलिए हम कहै छिए कि गूगल बहुत अच्छा छै जइसेकि हम मतलब कहीँ शहरे गेलिए ओ हमरा एड्रेस नहि पता छै तऽ ओ मैप खोललाके बाद ने हमरा सब पता चलि जाइ छै कि ओ कहाँपर छै नहि छै तऽ इएहके लिए कहै छिए गूगल गूगल बहुत मतलब सुविधाके काम करै छिकै बहुते तऽ जहाँ भी मतलब लोकेशन रहै छै ने तऽ हम पहुँच जाइ छिए आओर तनि पढ़ल रहै छै ने तऽ ओकरालिए कोइ दिक्कते नहि होइ छै गूगल मैप खोलै छै आओर अपना चलि जाइ छै इसीलिए हम कहै छिए गूगल एप बहुत अच्छा छै